डांस जेका आहे किथे बि जॾहिं हले थी त सभिनीनि वटि मौजूं मची थियूं वञनि ॾाढी मौज थी थी वञे कहिड़ो बि गानो हले थो सभिनीनि खे ॾाढो इंटरस्ट थो अचे के भइया मां बि डांस ऐं किथे बि डांस थिए थो असां त जीअं सिंधी आहियूं त किथे बि डांस ॿुधंदा आहियूं कि डांस पई थिए आवाजु पई अचे त असां बि उन में घुसी वेंदा आहियूं कि डांस करे पियो असां बि घुसी वेंदा आहियूं असां ई कोन ॾिसंदा आहियूं कि गॾ में केरु गुजराती आहे के मराठी आहे कि केरु आहे उन्हनि सां गॾु सभिनी सां गॾु ताल मेल मिलाए करे असां पंहिंजो डांस डांसूं कंदा आहियूं ऐं सभिनीनि खे गॾु वठी करे हलंदा आहियूं असांजी सिंधियुनि जी हिकिड़ी हिकु आहे कि सभु जणा मिली करे हलूं असांजी हिकिड़ी आहे भावना इहा कि असां सभिनीनि खे गॾु वठी करे हलूं किथे बि जीअं गानो हले थो त लॻे थो हल तुम बि हल असां बि हलूं सभु जणा मिली करे नचूं त हुन में छा थोरी मौज थी मचे ऐं सुठो थो लॻे सभिनीनि खे सभु ॾाढो सुठी तरह नचनि था त असां सभिनीनि खे गॾु वठी हले करे रखण जी ई भावना कंदा आहियूं असां मतिलबु जीअं पहिरीं ईअं हूंदो हो इहे वॾी वॾी फ़ैमिली हूंदियूं हुयूं वॾी वॾी फ़ैमिली त उन में त ऊअं ई एतिरा ॼणनि सभिनीनि में मौज मची मची वेंदी हुई कोई बि घर जी शादी हुजे डांस त ज़रूरी आहे डांस त करिणो ई आहे डांस जा लाॾा हलंदा लाॾनि ते नचिणो आहे सभिनीनि खे घुराए आड़े पाड़े वारनि खे घुराए हुन खे घुराए सभु अची वेंदा सभु इकठो थी करे डांस कंदा आहिनि मज़ो ईंदो आहे